मेरे बाल पहले बहुत झड़ और पक रहे थे जब मैं बीमार थी तब मेरे बाल बहुत ज्यादे झड़ रहे थे फिर मेरी मम्मी ने मुझे नारियल के तेल के बारे में बताया जैसे ही मैंने नारियल के तेल का उपयोग किया मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया बालों की रूसी बालों में रूसी कम हो गई और बाल पहले से लंबे चमकदार घने और सुंदर हो गए नारियल के तेल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ कराने में सहायक होते हैं और बालों को सुंदर चमकदार और लंबे करने में हमारे बालों को स्ट्रॉंग करने में मदद करता है नारियल का तेल बहुत ही अच्छा होता है और सस्ता होता है जो हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है नारियल के तेल का यूज़ करके हम हमारे बालों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं नारियल के तेलों तेल की प्रतिदिन बालों में मालिश करने से बाल पहले से बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉंग हो जाते हैं